मेरे अनुसार मेरी सबसे बड़ी ताकत है मेरी क्षमता मतलब मेरी सोचने की क्षमता मेरी सीखने की क्षमता मैं कोई भी काम को बहुत ही मेहनत से करता हूँ बहुत ज़्यादा सोच लेता हूँ उसके बारे में और उसको सीख के रहता हूँ ये मेरी सबसे बड़ी क्षमता है चाहे कोई भी फ़ील्ड का काम हो मैं उसको सीखने की कोशिश करता हूँ ये कैसे होता है ये मैं भी कर सकता हूँ यदि एक आदमी कलेक्टर बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूँ यह मेरी सोच रहती है और मैं सीखता रहता हूँ और ये मेरी सबसे बड़ी अच्छी बात है और सबसे बड़ी मेरी कमज़ोरी है मैं ओवरथिंकिंग करता हूँ मैं सोचने लगता हूँ यार यदि मैं काम किया हूँ तो उसका रिप्लाय आएगा कि नहीं आएगा क्या होगा क्या नहीं होगा